हिकु अप्रैल उणिवीह सौ टीह तेरहं जुलाई उणीवीह सौ असीं हिकु जनवरी उणिवीह सौ पंजतालीह छह नवम्बर उणवीह सौ नवे एकटी्ह दिसम्बर उणिवीह सौ पंजाह